हमारे यहाँ अक्सर देखा जाता है कि क़ानून के बारे में क़ानून के बारे में पुलिस बिभाग ये ऐसा है कि इतना बड़ा अत्याचार बढ़ गया है कि कोई भी चीज़ का एप्लिकेशन दिया जाता है एफ आई आर दर्ज किया जाता है उसके बारे मे कुछ पुलिस सोचती नहीं है वह अपने आप घूस ले कर के एप्लिकेशन को बैठ जाती है तरीक़ा यह जनता को इधर दौड़ो उधर दौड़ो और जनता को ख़ुद चोर बनाती है कि लतों से उसको परेशान किया जाता है ऐसे हमने कई समस्या देखी है कि अप्लिकेशन देते है और प्रार्थना पत्र देते हैं कि हमारी यह चीज़ चोरी हो ग तो उल्टा उन्हीं को परेशान करते हैं एक बार हमारी ख़ुद भैंस ग़ायब हुई वो भैंस ग़ायब होने के बाद वहाँ जाकर के एप्लिकेशन दिया तो कहा मैं तुम्हारे भैंस को देखा देख सकता हूँ तुम्हारे भैंस गई तो गई मैं क्या करूँ अपनी भैंस रखाते क्यों नहीं तो सर ऐसा है कि क़ानूनी व्यवस्था हमारे यहाँ की पुलिस व्यवस्था बहोत गड़बड़ हो चुकी है अब जो है थोड़ा बहुत पुलिस व्यवस्था चल रही है लेकिन यह कि व्यवस्था पहले की बहुत ही ख़राब थी अब थोड़ा बहुत सुधार हुआ है वही मनमानी रवैया वक़ील का भी है कोई भी केस लेकर उनके पास जाए जाया जाए तो अपने को पता नहीं क्या सरकार समझते हैं क्या समझते हैं उल्टा कहते हैं कि इतना लाओ इतना लाओ अरे किसी चीज़ का कुछ आधार नियुक्त किया जाए सरकार से यही विनती है कि उनकी फीस का कोई नियम बनाया जाए कि इतने फीस पर एक वक़ील का काम हो वक़ील के लिए परेशान किया जाए यह है क़ानून की व्यवस्था भ्रष्टाचार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है